जोंहानि इसुङाथ' बिदि मोब्लिब आयजेंफोरा बारा गैया गंनैसोल' दं जेराव ग्रेन्दार मेचिन फ्रिज कारेन्त कुकार गोदोनि समाव जेब्ला बेफोर आइजेंफोर गैयामोन मोनदांथि नायब्ला दाथ' गुबुन बुहुथ सोलायबाय आथिखालाव गोबां मोब्लिब गोहोजोंनो गासै खामानिफोरखौ मावनो हायो समजों लोगोसे सोलायबोगासिनो दा दा बुंनो थाङोब्ला जेसेनो बिगियान बा बिगियाना जौगालांगासिनो बिदिनो गोबां गोबां आगजु नों खस्थ' खालामालासिनो खम' समनि गेजेरावनो मावफुंनो हानाय आगजुफोरा दा ओंखारगासिनो मोब्लिब गोनां आइजेंफोरा आथिखालाव गासैआवबो मोब्लिबनि गोनांथि जाजोबनानै फैबाय मोब्लिबजोंनो मावजोबो गासै मेशिनफोर दा लाइट बायदि बायदि लाइट फोजोंनाय मानाय मेशिन सालायनाय इसिं रुमाव थानाय गासै कुकार बायदिखौबो मोब्लिबजोंनो मावफुङो दा बुंनो थाङोब्ला आथिखालनिआव मोब्लिबानो गासैखौबो इजि बानायना होजोबबाय आरो मोब्लिबजोंनो गासै खामानिखौ खम' समनि गेजेरावनो मावफुंनो हानाय जाबाय देहानि खस्थ' गैला बुंनो थाङोब्ला गोदोनिखौ मा आबौ आबैनि आइ आफानि जुगाव गासैबो आखाइजोंनो गावनि आखाइजोंनो खस्थ'नि गेजेरजों मावफुंनांगौ जायोमोन दाथ' गोबां सोलायबाय बिगियानाबो जौगाबाय गासैबो मोब्लिबनि आइजें आइलाफोरजोंनो गासै न'खर न'खर गामि गामि गासैनावबो मोब्लिब नि आइजें आइला जानो हमबोजोबाय बेखिनियानोसै आरो